आंनि गुबै रावानो जादों बर' राव बेहाय रायज्लायनायाव आं बर' राव रायनायाव आंखौ सिनायथि बर' होनना सिनायथिदों मानोना जोंहा गाव गावनि आंगो होननाय असे बिमा राव दं